हैलो तुस ट्रैवल एजेंसी दा बोल्ला दे ओह् में दरअसल में आई दी ही मुंबई दा ते इत्थै जम्मू घुम्मनै गी ते में थुआढ़े कोला ते में पता करना हा कि इत्थें केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न घुम्मने आह्लियां जम्मू ते केह्ड़ियां जगह न में पैह्ली बारी आई इत्थै ते मिगी इत्थें दे बारै च सनाओ इत्थें केह्ड़ियां जगहां न घुम्मनै आह्लियां अच्छा में दरअसल घुम्मना पूरे जम्मू दा चक्कर लाना ते सारी जगह जाना जिन्ने बी तीर्थ स्थान न सारी जगह जाना में घुम्मनै गी ते मिगी कोई इत्थें जाने गित्तै कोई ते गड्डियै दा कोई जुगाड़ करना ते में पैह्लें जाना में बाह्वे आह्ली माता उत्थें जाने गित्तै में इंया कोई गड्डी निक्की गड्डी चाहिदी कोई मेटाडोर बगैरा कोई ना कोई अस वॉय एयर जाई सकदे ते भी ओह्दे बाद असें जाना माता वैष्णो ते एह् बड़ी जादा स्हेई जगह ऐ पूरे इंया जेएंडके बिच ते में उत्थें जाना ते उत्थें कोई पैदल जाना किन्ना होग उत्थें पैदल किन्ना पौंदा अच्छा ते ते कोई वॉय एयर आह्ला सिस्टम ते निं ऐ इत्थें माता वैष्णो जाने गित्तै ते कोई निं जेल्लै में आना होग ते तुसें ई फोन करियै सनाई ओड़गी ते तुसें बस मेरे गित्तै गड्डियै दा जुगाड़ करी ओड़ना ठीक ठीक धन्यबाद